भुटान दारजिलिं शिलं सरलफारा बायदियाव थांनो लुबैयो सरलफारायाव थांनानै बारहावा आरो दैफोरखौ नुयोब्ला गोसोआ मोजां मोनो सरलफारानि दैया जोबोत गुसु बेवहाय फेमेलिजों गोबां बेराय फेमेलिजों बेरायनो मोजां मोनो सरलफारानि दैया जोबोत गुसु सरलफारायाव थाङोबा गोबां लामायाव मोख्रा मैदेर सिखिरि बायदिसिना जुनारफोरखौ नुलांनो हायो आरो जायगा सहैनाय समावबो गोबां बिफां लाइफां सोमखोर समायनाखौ नुनो मोनो आरो दैमा दैसा हाजो हालाफोरखौ जों नुनो मोनो